वधीक करे त मां घर मां वेंदी ई न आहियां ऐं अगरि मां वञा बि ॿाहिरि त मुंहिंजे घरु वारा जेके मुंहिंजा भाती आहिनि घर जा उहे

त उन समय ते मां मुंहिंजी पासे वारीअ खे चाॿी ॾेई वेंदी आहियां त हू मुंहिंजे वण ॿूटियुनि जो ध्यानु रखंदी आहे हुन खे वक़्त ते पाणी ॾींदी आहे ऐं उन में अगरि कहिड़ा पता सड़ी विया आहिनि त उन्हनि खे कढी करे

ॿाहिरि वञिणो थो हुजे त मुंहिंजी ॿीं बि हिकिड़ी साहेड़ी आहे मां उन खे चाॿी ॾेई वेंदी आहियां त उहा बि मुंहिंजी वण ॿूटियुनि जी देखरेख कंदी आहे त मुंहिंजा वण ॿूटियूं स्वस्थ ई रहंदा आहिनि मुरिझाईंदा कोन आहिनि ऐं वण ॿूटियूं मूंखे ॾाढा ई वणंदा आहिनि इन लाइ मां वधीक करे त घरु मां निकिरंदी ई न आहियां मूंखे घरु मां निकिरण वणंदो ई न आहे